बोलिए नमस्ते हमारे देह में दर्द रहता है सीने में दर्द रहता है जैसे कुछ प्रॉब्लम बताइए जैसे डाक्टर को आप बताइए क्या जैसे क्या कमी अच्छा जैसे हम ई सोच रहे आ जाएगा इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दवा ले लें फिर सोच रहे हैं कि अगर कोई बात हो जाएगा तो क्या करेंगे हम

ठीक हो जाएगा आपके यहाँ तो कब तक आएं हाँ तो जैसे कितना कितने बजे आएं टाइम हमको बता दीजिए ना जैसे घर पे रहोगी या नहीं रहोगी आप छः सात आठ बजे के अंदर अंदर में आएंगे हम चलो ठीक है फिन दस बजे आ जाएंगे आपके पास मिलोगे घर ही अच्छा हाँ हाँ हाँ तो उसमें टाइम लगेगा जाने में टाइम लगेगा दवा भी देने म टाइम लगेगा आने जाने में भी कुछ लगेगा वहां से तो फिर देर तो टाइम तो लगेगा जरुर वहाँ पर बोलते हैं कि बैठ जाइए बैठ जाइए अभी थोड़ी देर बाद हम आपको इलाज करते हैं

हाँ देहे में देह एन दर्द रहता है गोड में दर्द रहता है पिराता है ऐसे तो दर्द होता है दिन भर में तो तो भी दवाई देंगी आप ई बताइए हमको नमस्ते ठीक है हमारे गठु पिरात है गठुआ में बहुत दर्द रहता है जैसे कुछ दवा तेल दे तेल ऊल दे दो हमको हम लगाके मालिश करेंगे अपने घर पर हमको बताईए ना आपको विश्वास हमको कम पर रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं आसा जैसे एक आपके यहाँ से एक बार तेल लेके गए थे आपको हम विश्वास नहीं हो पाया तो इसलिए हमको विस्वा क्या हे एक ने ओरहन दिया था उसके बाद दवा अच्छी नहीं मिलती ही तो हम बोलते हैं क्यों नहीं अच्छी मिलती है अच्छी दवा तो मिलती है उसके पास ना

वो बोला चलो हमारे साथ हम चलते हैं तुम्हारे साथ नहीं हम बोले कि चलो ठीक है हम भी चल रहे हैं साथ में जो दिलाना है रु पैसा की कम दाम को हमको दवा दिला देना ठीक ठीक है चलो दिला देंगे हम तुम्हारी कितने बजे तक के साथ हम छः बजे चलेगे अभी नहीं चलेंगे तब हम हमारे यहाँ आओगी ले जाओगी तो तो ठीक है आपसे फिर हम दवा ले दवा ले लेंगे आपको अगर हमको जेसा आराम मिलेगा वैसे हम आपके घर दवा लेंगे हम हमको नहीं आराम मिलेगा तो दवा नहीं लेंगे आपकी आपकी पैसा भी वापस कर देंगे हम ठीक है न